हॅलो हय उलयतां नळा उदक ना हं तुमचे थंय येवपाची जी पायपलायन आसा पय न्ही ती ताजे काम चालू आसा म्हणून मात्सो उदका मात्सो स्टोप केल्ले आसा तशेंच अ मेन न्हू टाकी आसा पय ताजो फिलटरूय मोडिल्यान ती आमी ताजे रिपॅरिंग चालू आसा थोडे दिस मात्शे उदका खातीर त्रास जातले अ पावसा लागून लेबर मात्शे आमकां मेळना ते जात तेका लागून मात्शे मात्सो वेळ जाता घोग्यांनी पावस पडटा काम करपा मातशी अडखळ येता पूण तरी सुद्दां आमची परिन आमी पुराय प्रयत्न करता ते काम करपाक आनीक ऑबस्टेकल्स येयत आसात पूण मात्शी समजून घेयात तुमची उदकाची वेवस्था तात्पूर्ती हांव करपाक शकता पूण मात्सो वेळ लागतलो

खबर आसा गो पूण ही आमी मुद्दम केल्ली न्ही पूण गरज म्हणून गे आयिल्ले काम आनीक ते आमी समजून घेवपाकूच जाय जाता तितले बेगीन हांव हे काम कंम्लीट करून सगळे लोकांक उदक सप्लाय करपाचें ट्राय करता तरी आसतना दोन दिस वतलेच अ हय हय हांव धाडटा म्हाका कशें खंयच्यान केन्ना धाडपाचें आनी खंय धाडपाचे ते तुमी डिटेल सांगल्यार हांव धाडटा बरें बरें बरें म्हाका एक दोन तीन वरांचो वेळ दियात ह शक हांव धाडटा बरें